फिल्ममे सीरियल देखै रहै हियै मतलब की हइ पूरा परिवारके साथ देखै रहै छियै धिआपुता बाल बच्चा सब देखै हइ आब फिल्ममे खेसरिआके देखै रहै छियै निरहुआके देखै रहै छियै इसब भजपूरी गान अब भजपूरी फिल्म देखै रहै हइ हिन्दीमे गोबिन्दाके अक्षे कुमारके सुनील सेट्ठीके इसब फिल्म देखै रहै छियै गाना आर सुनै रहै छियै हिन्दी गाना आओर आओर गाना आर सुनिके एगो गाना धिआपुता कोमेडी आर देखै रहै गाना आर सुनै रहै हइ भजपुरी हिन्दी इसब सुनै रहै हइ आ सीरियलमे देखै हइ पलकोँ की छाँवोँ मन सुन्दर और रमायन सब भक्ति इसब देखै रहै हइ महाभारत कृष्ण लिल्ला बजरङ्गबली हलुमान चलिसा इसब देखै रहै हइ पूरा परिबारके साथ किछु आओरो